से फेब्रुवारी नै रोजा बा नै जानुवारी नैरोजा जिगु जि अक्टबर नैरोजा नैजिथाम थामजिसे डिसिम्बर नै रोजा जिस्नि थामजि सेप्तेम्बर नैरोजा थाम